मा खबर मा खबर मा खबर मा मोजां नङाबा माथो जाखो खुखाराव रुब्लाबो गाबलायै अमा बेलाय आं खर्थ' मोजां अमा फानदों खम जायो बे गथ' मानसिखौ थिनहरनो हाया होनबा नोङो बे प्लासथिकफ्रा जिनानै गलाङाखै बियो प्लासथिकआ जिनानै गलाङाखै बियो सैमा अमा थायो लामायाव गावलियानि लामा ओइ जानला मोनला दाहोन हरखा मोजांबासो मोजां एफफा मोजां अमाखौ बासि बासि बेदरखौ बासिनानै हरबाय आं अननानै गथ' मानसि लांफैनायखाय आरो मा जालायखो माखौ थगायखो ओइ आं अमाया मोजांखा नों बाइया मालाय मा मेरला खास्थ'मारखा आंहा मेरला खास्थ'मारखा आंहा नै दानस्लाबनोसो हाबावला बेदरआनो दानस्लाबनोसो हाबावला बेदरआनो नों लाङाबालाय मा बे गथ' मानसिखौ थिनहरबाय नोंनि खुखारआ मा गाबलायै बेलाय आं नै दासो जादों एवनानै खनसे गाबनायावनो खर्थ' आराम मार गोनां रस गोनां मोनजादों जोङो संनानै जानो उदायरोङा बेखौ होन बेदर खमखौ दाहोनखा आंहा थिगैनो सुखानाय नोंहासो गथ' मानसिखौ थिनहरनानै प्लासथिकआ जिनाय दं ना गैया नायदों ना नायाखै ओइ बे प्लासथिकआ जिनाय दं ना गैया नोंनाव नायदों ना नायाखै प्लासथिक जिलायनाय गलाङाखै बे गथ'फोर मानसि सैमा अमा लामाफ्राव अबावबा गेलेलाबायना हायथा हुइथा जिनानै गलाङाखै बे दरसेसो आं मालाबाबो रावखौबो थगायनानै जाफेराखै मिथिबाय

होइथ नों लांफैयाबा मेरला खास्थ'मार नै दानबाबो दानख'नोसो हायाखै आंहा प्लासटिकआनो माबागासिनो आजावगासिनो बाव आंनो नों बायदि खास्थ'मारखौ नांखायाथ' आंहा मेरला मोजां मोजां नै बिगासिनो सोबाव ओइ लाङाबा लाङा सिरि था जानला मोनला खोथा दा बाहायखा आं बेबायदि बेदर फानग्राबो नङा आर आं बेदर गाज्रिबो फानखाया दानखायाबो बायनानै जाग्राफ्रा मालाय मोनथिजोबखायो आंखौ आंखौसो होसोबोखायो आंनि जोबबासो मालाया जोबो आंनि जोबबासो मालायनि बेदरआ सेल जायोथ' आंखौ नों खमप्लेन होनो हाया रावनोबो खिन्था मालाय मा जानो मालाय जाग्राफ्रा मोनथिखायो आंखौसो नागिरखायोबा नोंनि लाङाबाबो मेरला आंहा आंनिखौ हास्लाबखाया आंना जोबबासो मालायना जोबखायो दे होनबा दोनदो नों लाङाबा लाङा नों बायदि खासथ'मारखौ आंनो नांखायाबो बाइ बाइ नों बायदि खास्थ'मारा